अगर हम हमारे राज्य के समृद्ध सांस्कृदिक विरासत को बचाए रखना चाहते हैं की और प्रमाण करना चाहते है तो हम पहले हमारे राज्य के जो लोग है हम सब को हिन्दी भाषा में बोलना चाहिए क्योंकि अगर हमारे अंदर ही एकता हमारे अंदर ही मिल झूल कर रहना हम नहीं जानेंगे हम नहीं सीखेंगे हमारे अंदर ही एकता नहीं होगा तो हम कभी भी हिन्दी भाषा की जो भूमिका बढ़ा नहीं पाएंगे उसको प्रमोट नहीं कर पाएंगे हमेशा हम नीचे ही रहेंगे कैसे अब मैं आपको बताती हूँ अगर हमारे यहाँ कोई बाहर देश से आई है अगर हम उसको मतलब वो हमें वो हमें हिन्दी में बोलना चाहिए की मतलब वो हिन्दी सीखना चाहिए वो अगर हमारे देश में आ रहा है और हमें हिन्दी में बोलना चाहिए कि ये क्या मतलब वो हमारा भाषा सीखना चाहिए लेकिन क्या होता है न यहाँ हमारा वो जो लोग आते है वो उनका भाषा बोलते हे और हम उनके भाषा में बोलते हे मतलब हमारे जिले में हमारे राज्य में हम हम मतलब हम हमारे भाषा के बदल में उनका भाषा बोल रहे उनको समझाने के लिए क्यों वो भाषा नहीं समझ सकते अगर यहाँ पर आए है वो उनको तो हमारा भाषा सीखना चाहिए ही नहीं ये एक बात है और हमारे जो दुकानदार हे वो सब लोग है उनको भी हिन्दी में सारे कुछ लिखना है ज़्यादा इंग्लिस लिखना अंग्रेजी तो लिखना चाहिए लेकिन हिन्दी में भी लिखना चाहिए होगा मतलब हिन्दी का भी व्यवहार करना होगा तो मैं उन सबसे भी विनती प्रार्थना करुँगी की अगर हिन्दी को हमें बचाए रखना है हमारे सांस्कृतिक परम्परा को रखना है हमें सब पहले सब हमें हिन्दी नहीं बोलना होगा और बहुत सारे लोग हमारा जो राज्य जिला छोड़कर बाहर जाके पूरा रह जा रहे मतलब वो बस जा रहे हमारे यहाँ पर और नहीं आते तो ये मुझे सुनकर बहुत बुरी लगती है क्योंकि अगर तुम अपना घर छोड़ दोगे जिसके मतलब जिसकी वजह से तुम इतने बड़े बने हो अब उसको तुम छोड़ दोगे तो छोड़ दो तुम तुम्हारा जो कर्म फल है वो आप तुम भोगोगे तो ये एक मैं बात बताना चाहती थी ओर ये इसी तरह है हिन्दी भाषा को अगर ये हम करेंगे तो हमारा हिन्दी भाषा की भूमिका बढ़ेगी अगर ये नहीं करेंगे तो भूमिका नहीं बढ़ेगी